हॅलो कोण हय डॉक्टर उलयता सांग कितें जालें आं स्कॅनींग करपा आसा कितें जाल तर तुका आं पूण केन्नच्यान जाता तुका तें पयलीं मेळटा पूण तुका पयली अपोंयंटमेंट काडपा पडटलो मागीर तुका आमी चॅकअप करपा हें करतली मागीर पेमेंट मागीर हांगा येतरीत सांगता तुका हय मागीर तुका केन्ना पावतले तर मोरनींग चड पेशंट आसता इवनींग चड आसना मागीर मोन ना ना ना अर्दवर लागतले मागीर ना तशे कांय मेळपाना पूण तुका हांगा एक उदका बोटल हाडपा पडटली मागीर कितेंय खावन येयल्यार जाता स्ट स्टोन प्रोब्लम नी तो

बरें मेळटलो तूं हांगा येल म्हटगीर कळटले तुका तें मागीर तुका चॅकअप करपा केले म्हणटगीर मागीर स्कॅनींग केले म्हणटगीर सगले रिपोट हें केलें म्हणटगीर मागीर तुगे कळटलो तें रिपोट तुका आतां जातलो म्हणटगीर रोकडो मेळटलो सांजे मागीर पांच धा मिनटानी मात्शें रावपा पडटलें आं थँक्यू वॅलकाम